मां पैंजे परिवार जी एल्बम जा फ़ोटो डिजिलॉकर में रखी अपलोड थी करणु चाहियां तव्हां इन ई कम में पहुतल आहियां ऐं मुंहिंजी मदद करे सघे थी तू मूंखे सेखारु त मां पंहिंजे परिवार जी एल्बम जी फ़ोटोज़ खे कीअं डिजिटाइस करे अपलोड कयां कहिड़ो कारेगार तरीक़ो आहे तू मूंखां मूंसां साणु वेही मूंखे ॿुधाए त कहिड़ो तरीक़ो वधीक सुठो आहे